हेल' औ मा खालामदों अ नोङो मा मा एप्लाइ खालामखो जबनिखौ

ए ओमफ्राय मा बादिथो जालांखो एन्टारभिउया

ए आंबो मोनसे बेंकनिखौ एप्लाइ खालामनायदोंमोन माबोरै जागोनथाय बेखौनो मिनथिला आङो होनायाथ' आङो मोजाङैनो होदोंमोन इक्जामफोरखौ नायसै उनाव नायसै उनाव मा मा जायो ए मा जबनिमोन ए ओमफ्राय नों एप्लाइ खालामनो नागिरदों नामा ए ए माला औ खालामबा खालाम जायो ओमफ्राय नों माब्ला थांनो नागिरदोंमोन ए ओमफ्राय आङो मोनसे एस एस सि निखौबो खालामनानै दोन्नायनो सानदोंमोन जाहाथे बाहाल मोनदो जायो सान्ना नों माबादि सानदों एस एस सि निखौ औ एसे साबफिन जायो औ सुबिदासिन जायो औ ओमफ्राय नों खालामफाखागोन ना एस एस सि नियावथ' पिअ नि मार्कचिटफोरखौ नांगोनदां ओमफ्राय एडमिटउफोर बेखौबो नांगोनदां ओमफ्राय बेंकनिखौ नों मिनथिगौ नामा मा मा नांगौ ए आं आगोल खालामनायनाथ' बेबादि एखे मार्कचिट नांगौ ओमफ्राय डिग्रि नांगौ आरो बेंकना औ बेफोर औ ग्रेजुयेट खालामथारनांगोन नङाबालाय माहा जानो औ औ होनबा जों मान्डे आव खालामहैसै औ औ औ दे होनबा औ दे